जी मंजू जी नमस्ते जी कैसी है अब आपकी तबियत क्यों ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया था उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे से घर पे गए थे हाँ तो आप मेडिसिन दवाईयाँ जो आपको पिछली बार दी थी वो ठीक से ले रहे हैं या नहीं अभी छः महीने तो आपकी और दवाई चलेगी क्योंकि घुटनों की जो प्रॉब्लम है इसमें बोस का और ग्रीस का बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल है तो आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा मंजू जी ऐसी होती तो मैं डॉक्टर थोड़ी होता मैं भी लंदन में स्कॉलरशिप दे के आराम से बैठा होता दस बारह बीघा जमीन ले के आप लोगों का ऑपरेशन थोड़ी कर रहा होता इतने कम में और मिलता ही क्या है एक ऑपरेशन में वो तो वो तो देखिएगा मैडम वो तो थोड़ा बहुत तो आपको झेलना ही पड़ेगा क्योंकि जो हमारा काम है वो हमने कर दिया है अब उसके बाद जो हमारा काम था आपको ठीक करना हमने आपको पूरा मेहनत लगन से की है अब है आपका काम कि आप भरपूर रेस्ट करो और अच्छे से सारी दवाई लो और समय पे लो ताकि उसका रिजल्ट जल्दी मिले और रही बात सूगर की तो आप सूगर का स्ट्रेस मत लो अपनी फैमिली पर्सन को ले कर तो अच्छे से जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाओगे और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे हॉस्पिटल में आइये कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपसे एज ए फ्री हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम चेक करेंगे और आपके कुछ भी और भी कोई हेल्प है दूसरे पेसेंट को भी लाइये कोई दिक्कत नहीं है आराम से आइये इसके कोई दिक्कत है इसके अलावा आप हाँ देखिये वो तो है ही है ये तो प्रॉब्लम हर एक पेसेंट के साथ आती है कि एक ऐज के बाद उसको हैंडल कोई नहीं करना चाहता एज अ डॉक्टर मैं समझ सकती हूँ कि आपकी फैमिली में भी वो दिक्कत आती होगी कि सब अपना अपना काम करते हैं और आपके लिए सबके पास समय नहीं होता होगा और आप भी पूरा दिन बोर हो जाते होंगे हाँ तो आप हाँ तो आप बिल्कुल मनोरंजन के लिए कभी फोन देख लिया कभी कोई अपने मित्रों को फोन लगा कर बात कीजिए खुश रहिये देखो जिंदगी जीने के लिए है उससे हार मानने के लिए नहीं है बिल्कुल एकदम स्माइलींग फेस के साथ एनर्जी क्रिएट करिये और रोज नए नए विचार अपने मन में लाइये फिर देखिये ये छोटी सी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं जब आपकी मर्जी हो तकलीफ आए तो हम आपके लिए कभी भी हाजिर हैं ठीक है